स्वच्छता हमें रखनी चाहिए स्वच्छ भारत मिशन अच्छा मिशन है उससे गंदगी फैलने से मच्छर होते हैं डेंगू फैलता है इसलिए साफ़ सफाई हर जगह रखना चाहे जैसे नाला हुआ कहीं गड्ढे में पानी और रोड पे पानी ये सब जगह हमें साफ रखना चाहिए खेल का मैदान वो भी साफ रहना चाहिए घर के आस पास घास पूस वो भी साफ़ करना चाहिए और जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ भी फिर भी साफ सफाई रखनी चाहिए घर में स्वच्छता नगर शहर में भी रहनी चाहिए नगर पंचायत में जो नाला वाला है उसको भी साफ़ कर दें अच्छे से ताकि साफ रहेगा तो मच्छर नहीं फैलेंगे और शहर में डस्टबिन रखना चाहिए ताकि अगर कोई कुछ ले रहा है तो डस्टबिन में डाल दें उससे क्या होगा कि रोड पे नहीं फेंका रहेगा और साफ़ सफाई अपना खुद करना चाहिए ये नहीं रहना चाहिए कि किसी से करवाएँ जहाँ तक होना चाहिए खुद से साफ सफाई रखें क्योंकि जब एक आदमी करेगा तो सब देखते हुए अपने आप करेंगे इसीलिए साफ सफाई बहुत जरूरी है हमें अपना गाँव स्वच्छ रहेगा तो अच्छा रहेगा स्वच्छता बहुत अच्छी चीज़ है और मैं सबसे यही कहूँगी सब लोग अपना सफाई अच्छे से करें हम भी अपने गाय गोरू रखे हैं उसका गोबर फेंकते हैं उसको नहलाते हैं धुवाते हैं अच्छे से उसको भी साफ रखते हैं और अपनी घर के बगल में भी भी जो है वो भी अपने अच्छा से साफ करते हैं इससे हम लोगों के सेहत पे अच्छा रहेगा साफ़ रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा